ہلو سر اولا کیب سے بول رہے ہیں سر سر کل ہمیں جو ہے لال قلعہ کی طرف جانا ہے سر دوست احباب گھومنے کے لیے تو سر کب تک آپ آ سکتے ہیں کیا آپ فری ہیں سر کل اور آپ کا بکنگ چارج کیا ہے سر بتا سکتے ہیں سر جانا بھی ہے اور واپسی آنا بھی ہے سر